जी हाँ हमारे क्षेत्र के पास में ऐतिहासिक महत्व के कई लैंडमार्क किले मंदिर स्मारक हैं और मैं वहाँ गया हूँ जैसे कि हमारे पास में है रणथंबोर किला और एक मंदिर है गणेश जी का मंदिर भव्य मंदिर और भव्य किला है हम वहाँ गए है वहाँ का कल्चर देखा है बहुत अच्छा है